دہلی میں تفریح اور رات کی زندگی کے لیے کچھ اہم اور مشہور علاقے ہیں جہاں آپ بہترین ایکسپریئنس لے سکتے ہیں یہاں چند بہتر اضلاع کی فہرست آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جیسے کناٹ پیلیس دہلی کا دل کہا جاتا ہے یہاں بےشمار کیفے ریسٹورینٹ اور بازار اور مشہور نائٹ کلب ہیں دوسرا حوض خاص ولیج نوجوانوں اور غیر ملکیوں کا پسندیدہ مقام ہے جھیل کے کنارے کیفے لائیو میوزک اور آرٹ گیلریز ساکیت مال کے ارد گرد کیفے اور نائٹ گیلریز چانکیہ پوری سفارتی علاقے قدر مہنگا مگر پر امن راجوری گارڈن ویسٹ دہلی کا مشہور علاقہ نوجوانوں کے لیے خاص ایرو سٹی دہلی ایئرپورٹ کے قریب جدید طرز کا علاقہ پانچ ستارہ ہوٹل انٹرنیشنل کھانے اور نائٹ لائف کا بہترین مرکز